असांजे गुजरात राज्य में ईअं त घणा ई तहिंवार मल्हाया वेंदा आहिनि पर वॾे में वॾो तहिंवार अने सुठी रीति हुन में नवरात्रि यानी की ग़रबनि जो तहिंवार मल्हायो वेंदो आहे उहो जेको नव ॾींहं यको हलंदो आहे उन में जेके असां वेश भूषा चनिया चोली जेके पाईंदा आहियूं तरहि तरहि जा रंग बिरंगी चमकंदणु उहे ॾाढा मशहूरु थींदा आहिनि ऐं उहे फिल्म इंड्रस्टीअ में या फिल्मनि में नाटकनि में ॾिसी करे हेड़ा ई सुभाए करे उहे पाईंदा आहिनि उहे ॾेखारींदा आहिनि त उहे फिल्मूं ऐं नाटक बि उहे ॾाढा मशहूरु थींदा आहिनि उन्हनि जा उहे सफल वेंदा आहिनि